आं आंनि जिउआव गोनांसिन आयदा सोलोंनो हानायानो जादों बिजाब फरायनाय बिजाबखौ माबायदि फरायनांगौ माबोरै फरायोब्ला बांसिन गोसोआव थायो माबोरै फरायनानै नों एग्जाम खौ लिरनानै पास जानो हायो बेफोर आयदाखौ आं बांसिनै सोलोंनो हादों मानोना जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ माबोरै फरायनांगौ माबोरै लिरनांगौ माबोरै नत्स खालामनांगौ माबोरै फरायनानै माबोरै एग्जाम होनांगौ बेफोरनि बागै गोबां जोंखौ फोरोंदों जोंनि फोरोंगिरिफोरा आरो आंबो फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय बायदियैनो माबायदियै फरायनांगौ बेफोरखौ सोलोंनानै लादोंमोन आरो आंबो फोरोंगिरि फोरोंनायबायदियै फरायनायखौ फरायदोंमोन लिरनायखौ लिरदोंमोन बिब्दिनो गोबां फोरोंगिरिफोर बोसोन होनाय आयदाफोरखौ आं लानानै दिनैसिम आंनियाव दा आं जि एग्जाम होआमानो आनजाद लिरा मानो आं उथ्रिसार जानो हादों मानोना फोरोंगिरिफोरा बिदि फोरोङामोनब्ला आं आनजादआव उथ्रिसार जानो हानाय नङामोन मानोना फोरोंगिरिफोरा आंखौ माबायदियै एग्जाम खौ लिरनांगौ माबायदि फरायनांगौ माबायदियै फरायनानै एग्जाम खौ होनांगौ बेफोरनि बागै मोजाङैनो फोरोंदोंमोन आरो आं बिथांमोन फोरोंनाय बायदिनो एग्जाम खौ होदोंमोन आरो आङो एग्जाम खौ पास जानो हाबाय फोरोंगिरिफोर फोरोंनाय बायदियैनो मानोना बिथांमोन फोरोङामोनब्ला आं पास जानो हानाय नङामोन बिथांमोन फोरोङामोनब्ला आं गोसोआव लानो गोहो जानाय नङामोन मानोना बिथांमोनहा जोंखौ माबादि गोसोआव लाखिनांगौ माबादि फोरोंनांगौ माबादि फरायनांगौ बेफोरनि बागै मोजाङैनो फोरोंदोंमोन